जेना किसान खेतमे कोनो कोनो चीज़ उपजाबै छै तऽ ओकरा अगर नहि होइ छै तऽ ओ ताहि पर आत्महत्या करै छै जेना एखन गहूँम के सीजन छै खेरी के सीजन छै तऽ किसान देलक पानि देलक सबकिछु कऽ कऽ ओकरा उपजेलक लेकिन तैयो जे ओ नहि होई छै ताहि पर ओ आत्महत्या करै छै सुधार कयल आत्महत्या कोनो समय मे बाढ़ि आबि जाइत छै ताहि दुआरे नहि होइत छै तऽ कतेक किसान तऽ ई केलक जे अपन अथि कोनो समयमे रौदियो भऽ जाइत छै ओहो सऽ नहि होइत छै तऽ ताहि दुआरे आत्महत्या कऽ लैत छै तऽ सरकार जे अगर लोन दै तऽ ओहो सॅं ओकरा होइ जे हो हमर आधा पैसा एतय आबि गेल तऽ ओहि सॅं अगर नहि आत्महत्या करतै तऽ ओहि सॅं बचि जेतै तऽ फेर सरकार अगर नोकसाने होइत छै सरकार किछु मदद कऽ देतै किसान के तऽ ओहो सॅं नहि आत्महत्या करतै तऽ अगर नीक सॅं फसल अपना जनैत नीक सॅं फसल करैत छै जे हमरा नीक सॅं उपजा हुए नीक हुए